आइ तँ संसाधन के कोनो अभाव नहि अछि एहिलेल छात्र जे विभिन्न विषयके पसन्द करैत छथि जे छात्र जहि विषयके पसन्द करैत छथि ओ ओहि विषयके लेल भारतके जहि शहरमे नीक शिक्षा ओ ओतै जेनाइ पसंद करैत छथि अऽ दरभङ्गा पटना भागलपुर सहरसा एहिके अलावे व्यक्ति देशके विभिन्न अऽऽ राज्यके राजधानी आओर नीक शिक्षा स्थल पर जाइत छथि आ ई जतेक विषय अपने देलहुँ कला वाणिज्य विज्ञान नर्सिंग पाठ्यक्रम आइआइटी कृषि इंजीनियरिंग चिकित्सा बी डी एम डी एहि सब क्षेत्रमे एहि क्षेत्रके विद्यार्थी पढ़ै लेल चाहै छथि पढ़ै छथि आओर विभिन्न जगह जाइत छथि